ہمارے بہار میں بہت ہی تیر ہمارے بہار میں بہت ہی جگہ ایسا ہے جو باہر سے آدمی آ کر کے اسے گھومتے ہیں اور اس کا لطف اٹھاتے ہیں جس طرح سے یہاں کا مشہور ہے کوسی ندی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس میں شوق سے لوگ تھوڑا پانی چھوتے ہیں اس میں تیرتے ہیں اس میں بوٹ چلتی ہے یہاں گاؤں دیہات میں ناؤ چلتا ہے ناؤ کھیتے ہیں تو اس پر بیٹھ کر کے اس کا لطف اٹھاتے ہیں جس طرح سے یہاں بہت سارے جنگل ہے گاچھ ہے برچھ ہے جو شہر میں نہیں ہوتا ہے تو لوگ اس کا لطف اٹھاتے ہیں مزہ اٹھاتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے پکنک مناتے ہیں جس طرح سے ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے تو لوگ ہر طرح کا آم خود گاچھ میں لگا ہوا دیکھتے ہیں توڑ کر کے کھاتے ہیں شہر میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پیک دیکھا جاتا ہے یہاں گاچھ میں لگا ہوا دیکھتا ہے تو ایک الگ ہی طرح کا مزہ اور لطف اس میں ملتا ہے